میں اپنے باغ میں مقامی پودوں کو ایسے شامل کرتی ہوں کہ جو سیزنل پلانٹس ہوتے ہیں اور جس ایریا میں پیدا ہوتے ہیں یا جو کیونکہ وہ لوگ اس کلائمیٹ کے کلائمیٹ میں بڑھنے کے عادی ہوتے ہیں تو وہ چاہے پھولوں کے پودے ہوں یا پھر چھوٹے چھوٹے پودے ہوں یا پھر درخت ہوں تو جو جس ایریا میں ہوتا جس ایریا کا پلانٹ ہوتا ہے وہ اس ایریا میں زیادہ اچھی طرح سے گرو کرتا ہے تو جو سیزنل پلانٹس ہوتے ہیں جیسے کہ ڈیلیا ہو گیا یا پھر رجنی گندھا ہو گیا یہ سارے چھوٹے چھوٹے پلانٹس ہیں جو کہ گملے میں اگ جاتے ہیں تو وہ میں سیزنل فلاورز تو نرسری سے لے کے آ جاتی ہوں اور ضروری اسی لیے ہیں کہ اگر وہ اس کلائمیٹ میں میں بڑھنے کے عادی ہیں تو یہاں پہ بہت آسانی سے انہیں زیادہ زیادہ دیکھ بھال کی پھر ضرورت نہیں پڑتی اور کم توجہ کے ساتھ میں وہ اچھی گروتھ بتا بتاتے ہیں بس یہی وجہ ہے مقامی پودوں کو شامل کرنے کی